میرا سب سے یادگار بائک رائڈ کا تجربہ ایک بار ہوا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریا گیا تھا ہم نے پلان بنایا کہ ہم اسکارڈو تک بائک رائڈ پہ جائیں گے صبح کا وقت تھا ہوا ٹھنڈی اور تازی تھی اور آسمان بالکل صاف جیسے ہی ہم نے سفر کا آغاز کیا ہر طرف خوبصورت منظر تھا ایک طرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ دوسری طرف گھیری گھاٹیاں اور بہتا ہوا نیلا پانی ہر موڑ پہ ایک نیا جادو تھا کبھی ہماری راہ برفیلی ڈھلان سے گزر تھی کبھی گھنی جنگلوں کے بیچ سے ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں ہمیں کچھ ڈیروں کا جھڑ نظر آیا جھنڈ نظر آیا وہ بھی آزادی سے دوڑتے ہوئے اس لمحے دل کو چھو لیا سانس میں ٹھنڈک تھی لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا رات کو ہم نے کیمپنگ کی آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور آگ کے گرد بیٹھ کر ہم نے چائے پنائی کہانیاں سنائی اور ستاروں سے باتیں کیں اس دن میں تھکن بھی تھی لیکن اس تھکن میں بھی ایک سکون چھپا تھا جو صرف نیچر کی ساتھ وقت گزار کر ہی محسوس ہوتا ہے یہ تجربہ اس لیے اتنا خاص تھا کیونکہ اس میں آزادی تھی ایڈوونچر تھا اور سب سے بڑھ کے خود سے ملاقات تھی ہر